बागवानीके शौक हमरा सभकेँ बचपनसँ छलए आओर कथी कहै छै सभीकेँ रहै छै ओना नीक लागै छै देखइयोमे नीक लागै छै तऽ सभकेँ रहै छै हमसभ जाइ छलियै कतौ बाहर सभमे देखै छलियै कते सुन्दर सुन्दर मतलब फुल सभ लगेने रहै छलै लेकिन ओ सभ अपन मतलब अपन घरो सभमे मतलब गमला सभमे लगा लगाकेँ राखै छलखिन आओर हमसभ ओतहिये से देखलहुँ तऽ हमरा सभकेँ बहुत हुनका सभसँ सिख मिललै देखैमे बहुत नीक लागै छलै तऽ हमसभ एलहुँ अपन घर पर लगेलहुँ हमरा सभकेँ तऽ आओर गाँवमे सभकेँ हर जगह लगबैकेँ आओर रहै छै बहुत नीक गाछ मतलब आमे सभके फलकेँ जइयौ बाहरमे तऽ बाहरमे किछु मन नहि मानैत रहै छै बाहरमे बहुत रङ्ग कथी सभसँ करै छथिन नहि पता लेकिन अपन जे रहै छै ने ओहिमे मतलब सभ मतलब सफाई सही बुझाई छै आओर ओ अहाँ लगाउ मनो खुश भेल आओर देखियोमे बड़ सुन्दर लागल आओर मतलब केओ एलथि तऽ कहतथि जे कते नीक ई ओ ताहिके बाद कहै छै फुलोके भेल तऽ फुलके पूजो करैमे नीक लागल अगर फुल नहि रहल तऽ पूजा करैमे बिल्कुल नहि मन लागत आ फुल पूजो करैमे बहुत सुन्दर लागल आओर देखइयोमे तोड़ू नहि तऽ ओकरा देखइयोमे गाछमे बहुत सुन्दर लागै छै मतलब घरोकेँ शो बढ़बै छै आओर बहुत नीक लगैत रहै छै आओर कथी कहै छै बहुत मतलब ओकरा मतलब लेकिन ओकरो केयर करऽ पड़ै छै बहुत ध्यान देबऽ पड़ै छै ओहोमे बहुत तरहकेँ तऽ ई टाइम दियौ अहाँ ओकरो हमरा सभकेँ बहुत नीक लागल छलए आमो मतलब आमो सभकेँ मतलब पेड़ पौधा लगाउ सभ रङ्गक बहुत रङ्गके होइ छै आओर कथी कहै छै अहाँ मतलब कलम गाछी मतलब बहुत रङ्गकेँ पेड़ पौधा होइ छै ओहो सभ लगाउ बहुत ओहि सभमे देखियौ तऽ पैसो होइ छै हमरा सभकेँ किनको किनको आमदनियो ओहो सभसे छै घरमे जे गाछ वृक्ष खेती बाड़ी सभ ओ सभसँ